माटिके बरतन बनै छै तऽ कि कहै छै हेबे निउँ आओर लै छै सेहो होइ छै दीपावलीमे दीआ बनै छै बिआह शादीमे बनैके दै छै श्राद्ध बरखीमे हरेक चीज होइ छै माटिके बरतनके खपरी बनै छै बहुत काम होइ छै धुपदानी बनै छै माटिके बरतनके ढेर काम होइ छै आओर बढ़िआँसे बनबै छै कुम्हारसभ माटिके बरतन हरेक चीज बनबै छै मिट्टीके दीआ खपरी घैला मटकुरी छाँछी चौरचन करै लै सबकिछु करै छै परब आओर करै ले बनबै छै दीआ बनबै छै दीपावली ले छठि ले बिआह शादीमे लाबै छै बरतन किनिके धुपदानी आओर हरेक चीज मिट्टीके बरतन बहुत बढ़िआँ होइ छै मिट्टीके बरतनसे शुद्ध होइ छै सबकिछु कुम्हारसभ चाकपर बनबै छै मिट्टीके बुनै छै कुम्हार मिट्टी लैके हरेक चीज बनाबै छै घरसे सबकिछु करै छै मिट्टीके बरतन आओर बनैके कुम्हरासभ चाकपर बनबै छै बेचै छै बहुत टका कमबै छै बहुत फायदा होइ छै ओहिसभकेँ हरेक फायदा होइ छै ओहिसभकेँ सबकिछुके चौरचनमे बनबै छै मिट्टीके बरतन दीपावलीमे दीआ ओहिनो खपरी बनबैत रहै छै सबदिना बेचै छै खपरी बनैके